आमतौर पर अच्छी फ़ोटो लेने के लिए मैं अपने ही शहर के कुछ सबसे पसंदीदा जगह जाना पसंद करता हूँ जैसे तालाब के किनारे बगीचों में और शहर के बीच स्थित ऐतिहासिक जगहों पर मुझे फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है और ऐसी जगहों पर जाकर मैं बहुत अच्छी फ़ोटो ले पाता हूँ खासकर बगीचों में मुझे पेड़ पौधों की फ़ोटो खीचना बहुत अच्छा लगता है इसके साथ साथ छोटे छोटे कीट पतंगों की फ़ोटो खीचना और उन्हें अपने मोबाइल के कैमरा लाने कैमरा में लाने पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ ही मुझे एतिहासिक जगहों पर पुरानी इमारतों की फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है और उनमें सूरज की वजह से होने वाले रंगों के परिवर्तन को भी कैमरे में कैद करना मुझे अच्छा लगता है इसके साथ ही मैं पार्कों में जाकर वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि पेड़ पौधों को और बेहतर तरीके से अपने कैमरा में दिखा पाऊं